क'क्राझार जिल्लायाव थानाय जायगायारि सोलोंथाइ एबा सोलोंनाय खाबुफोरा बेनो दि जोंहा जोंनाव क'क्राझार जिल्लायावनो बड'लेण्ड युनिभार्सिटि फोर दङ बे बड'लेण्ड इयुनिभार्सिटि आव जोङो गोबां रोखोमनि कर्स फोर जोङो फरायनो हायो मेजर लानानै अनार्स लानानै गोबां दिपार्तमेन्त खौ फरायनानै जोङो जौगानायखौ लानो हायो आरो बेजों लोगोसे जोंहा ओरै दंबावो सिआइटि सिआइटि आव जोङो इन्जिनियारिं कर्स खौ जों लानो हायो बेवहाय बिटेक एमटेक लानानै जोङो गोबां सुबिदा जोङो लानो हायो जेरैहाय बिटेक फरायनांगौब्ला जोङो बेवहाय सिआइटि इन्जिनियारिं कलेज आव फरायनो थाखाय जोङो एन्ट्रेन्स होनो गोनां जायो बै एन्ट्रेन्स आव पास जाखांनायनि उनाव जों बेवहाय गोबां रोखोमनि इन्जिनियारिं दिपार्तमेन कर्स खौ लानानै जोङो गोबां सोलोंथायाव दावगानो हायो जेरै सिभिल मेकानिकेल इलेक्ट्रिकेल कम्पिउटार फुदिं इन्जिनियार बेफोरबायदि लानानै जोङो गोबां सोलोंथाइ लानानै जोङो गावनि जिउखौ जौगाखां खालामनो हायो आथिखालाव बुंनो थाङोब्ला सोरखारि फरायसालिफोरनि थासारियाबो गोदोनिफ्राय गाहामनिफ्राय गाहामसिन जाबोगासिनो दङ मानो होननानै बुङोब्ला गोदोहाय जोंखौ गोबां नांगौ मुवाफोर गैयामोन आरो बेवहाय गोबां दिपार्तमेन फोरा जोंनाव गैयामोन नाथाय आथिखालाव सरकारनि नाजानायाव दा गासैबो दिपार्तमेन्त नि सोलोंथाइ लानो हानाय दिपार्तमेन्त खौ जोङो मोनजोबनो हाबाय होननानै आं सानो बेनिखायनो आथिखालनि सोरखारि फरायसालिफोरनि थासारियाबो गोदोनि बायदि नंलिया दा आङो सरखारि फरायसालिफोरखौबो जौगाखांबाय होननानै आं सानो